बाइक से ट्रेवल किए हुए हैं ढाई सौ पौने तीन सौ तीन सौ के आसपास में बाइक में बहुत सारे समस्या आते हैं पेट्रोल खत्म हो जाना जैसे गाड़ी पंचर हो गया गाड़ी पंचर हो गया जैसे उसको गाड़ी में पुल रहता है उसी से हम लोग उसको रिपेरिंग करते हैं रिपेरिंग करके फिर आगे के लिए निकलते हैं पंचर हो गया तो बहुत सारा दिक्कत करना पड़ता है पंचर वाली दुकान खोलना पड़ता है पंचर दुकान मिलने के बाद पंचर मँगवाते हैं बनवाने के बाद फिर आगे के लिए निकलते हैं तीन सौ किलोमीटर तक की दूरी तय किए हुए हैं पेट्रोल खत्म होने पर पेट्रोल पंप खोजना पड़ता है पर पेट्रोल पंप मिलने पर पेट्रोल डालते हैं फिर बोतल में हम लोग एस्ट्रा पेट्रोल ले लेते हैं इन सब सामानों का दिक्कत करना पड़ता है पेट्रोल बाइक से लंबा सफर तीन सौ किलोमीटर के आसपास किए हुए हैं पहाड़ी में बाइक चलाने में बहुत सारी दिक्कत करना पड़ता है ऊंचाई पर जाने के बाद साँस फूलने लगता है गला सूखने लगता है यही सब दिक्कत करना पड़ता है बाइक में बाइक में एस्ट्रा पार्ट पुर्ज़ा लेकर चलना पड़ता है इंजन हीट हो जाता है चढ़ाई पर चढ़ने पर ये सब बहुत सारा दिक्कत है पहाड़ी इलाका में बाइक चलाने चलाते हुए बहुत सारा दिक्कत करना उठाना पड़ता है गाँव गाँव देहात में बाइक चलाने में कोई दिक्कत नहीं होता है क्योंकि यहाँ हं बराबर जमीन रहता है बराबर रहने पर आदमी को दिक्कत नहीं होता है आराम से आदमी सफर कर लेते हैं गाँव देहात में भी ढाई सौ दो सौ के आस पास बाइक चलाए हुए हैं चलाते हैं हाँ डेली हम लोग का तो बाइक सौ किलोमीटर तो गाँव में चल चलाते ही हैं कहीं भी कुछ भी हुआ कहीं भी जाना रहा बाइक से जान जाते हैं बाइक रहने से बहुत सारा सुविधा है आदमी को पाँच मिनट का काम दो मिनट में कर कर के चले आता है यही सब हैं बाइक में बहुत सारा दिक्कत नहीं करना पड़ता है बाइक में गाँव देहात में बहुत ही आसान है बाइक चलाना टॉन पहाड़ी इलाका में टॉन शहर में बाइक चलाने में बहुत सारा दिक्कत होता है